हाँ मैंने यात्री बस में सफ़र किया है जो हमारे गाँव देवातड़ी जोधपुर से दिवातड़ी जहाँ से तीन या चार घंटे का सफर होता है जिसमें हम जो एक सरकारी बस है जिसमें कम से कम पचास लोग बैठते हैं और ऐसे तो पचास लोगों की सीट होती हैं पर उसमें जाते कम से कम सौ या डेढ़ सौ लोग चले जाते हैं क्यों काफ़ी लोग खड़े भी रह जाते हैं और जहाँ जहाँ उनका जो स्टेशन आता रहता है वो वहाँ पर उतरते रहते हैं ऐसे करते हुए आराम से लोग पहुँच जाते हैं और मैं तो यही कहूँगा मैंने तो जोधपुर से देवाताड़े तक का जो सफर किया है पाँच छः पाँच घंटे का जो सफ़र चार या पाँच घंटे का सफर है बस ज़्यादा समय लेकर कि एक बार सरकारी बस में किया एक बार लोकल बस में किया लोकल बस काफ़ी ज़्यादा रुक जाती है मतलब जहाँ लोग दिखे वो वहाँ रुक जायेगी बैठाने के लिये पर जो सरकारी बस होती है वो ऐसी नहीं होती वो जहाँ उनका स्टेशन है जितने समय में उनको पहुंचना है वो उत्ते समय में ही पहुँचती हैं ये सब चीज़ें होती हैं और मेरी सीट खिड़की के पास आ रखी है दो बार खिड़की के पास ही बैठता हूँ ज़्यादातर क्योंकि क्या होती है जो ये बसें होती हैं इनमें काफ़ी वो